आं हांये मुगो बाय रांदपाक स्टार्ट केल म्हुणचे मुगे माय न्हू रांदताली पोयली सून म्हुणटोकोच तेयेन म्हाक स्लोली स्लोली तें म्हाक ती हांव तेये वोरवीं तें शिकिलें हांव ल्हान आसतोना म्हाका इंट्रस्ट चोड अेस आहलो रांदपाचो घारां काम कोरपाचो आनी हांव तेश कोन्न सारकें काम कोरपाचें बीन तेश कोन्न म्हुणटोरी म्हाक तें तेदोन सोन तो मुगे म्हुज इतूं हें जालो आनी मागी हांव काजार जाल म्हुट्री मागी तोय रांदपाचो मेळ्ळो तो चॅफ म्हुणटोरी ताचे वोरवीं आम तें एक धाकटें बिजनेस स्टार्ट केलें अेश कोन्न अेश कोन्न म्हाक तें चोड यें जालें रांदपाक आनी म्हाक पोयलें रांदील तेदोन म्हुणचे एक पोयल हांव तिझान कोरूं शिकलोलें म्हुज भुरगेपोणान मागी तेम मुगे तिझान बोरें जाल म्हुळें मागीर कोण एक आमगे शेजारी येलोली इतिंगाची तिमाय तिमाय ती येयल आनी ती म्हुडों लागली तूंय एकदोम पिया तिझान बोरें केलां म्हुणों लागोली माय कोत्त तेश कोन्न हांय कोन्न ट्राय माली अेशें म्हूण म्हाका तें बोरें तेदोन सोन म्हाक तें मागी रांदीत रोवलें ओशें